ہاں میں نے پرندوں کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی ہے یہ بات بہت ہی سالوں پہلے کی ہے جب میں اپنی نانی کے یہاں تھی اور وہاں پر میں نے ایک خوبصورت پرندے کو پیڑ کی ڈالی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ پرندہ بہت ہی خوبصورت تھا اسے چھپ کر دیکھنے کا ذریعہ یہ تھا کیونکہ وہ پرندہ کبھی بھی اڑ جاتا تھا اور مجھے اسے بہت غور سے بہت غور سے اور خوبصورتی سے اسے دیکھنا تھا کہ میں کیسے اس پرندے کی طرح اڑ سکتی ہوں پر ہاں اگر ہم پرندوں کو دیکھنے کے روایتی طریقوں پر بات کریں تو ان کا روایتی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم انسانوں کی طرح انہیں پنجروں میں بند کر کے پھر ان پرندوں کی خوبصورتی پر بات کریں یا پھر انہیں کسی چڑیا گھر میں جا کر وہاں پر ان پرندوں کی کئی ساری قسموں کے بارے میں دیکھیے ان پرندوں کی کیا کیا خوبی ہے ان کے بارے میں جانیں تو یہ دونوں طریقے بہت ہی زیادہ الگ ہیں اگر ہم چھپ کر دیکھیں تو اس میں پرندے کی کوئی بھی آزادی میں کمی نہیں ہوتی ہے لیکن جب ہم روایتی طریقوں پہ آتے ہیں تو ان کی آزادی بہت زیادہ چھن جاتی ہے ان پرندوں کو اور زیادہ روکنے کے لیے کہا جاتا ہے